फरायसालियाव मोजां मोनसिननाय आयदाया बेनोमोन जे ओ मेत्स सानखान्थि आं बेखौ बेराद मोजां मोनोमोन ओमफ्राय गोरासिन आयदाया आङो बिगियानखौ मोनोमोन आमफ्राय उन्दै समनिफ्राय मोनसे ओ रंजानायनि गोसोखांथि खोथा ओ उन्दै समनिफ्राय मोनसे रंजानायनि गोसोखांथिया बेनो दि उन्दैयावहाय जेबो दुखु दाहा बिदि ओ खर'आव लानाय मोनसे तेन्सन बिदि थायामोन ओंखायनो माने गोसो बायदि फराय जा था गेले बिनिखायनो आङो उन्दै समनि रंजानायनि गोसोखांथिआ बेखौनो सानो जे उन्दै समावहाय बयबो रंजायो गोसो बायदि गेलेयो बेफोरनो